मैंने अभी सात सौ रुपये का एक टूथपेस ख़रीदा मैंने सोचा कि ये टूथपेथ बहुत अच्छा होगा पर वो टूथपेस तो बहुत बेकार निकला उस से ब्रस करने से हमारे दाँत भी सफ़ेद नहीं हुए और मूँह की बदबू भी नहीं जाती इस से और बोलते हैं कि टूथपेस को करने से दाँत के कीड़े भी निकल जाते हैं पर कुछ नहीं हुआ दाँतो की चमक भी चली गई है और मेरे को तो वो टूथपेस सूट ही नहीं हुआ मेरे मसूड़े उस से है ना फूलने लगे हैं हमारे परिवार में किसी को भी वो टूथपेस पसंद ही नहीं आया हमारे घर में तो उस टूथपेस को ले कर लड़ाई हो गई कि इतना मंहगा टूथपेस और इतना उसका मतलब प्रचार होता है फिर भी वो इतना अच्छा नहीं निकला टूथपेस तो मुझे अच्छा नहीं लगा उस से मसूड़े फूलते हैं और मूँह में से है ना ब्लड भी आने लगता है उसकी कौलिटी तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं उसका टेस्ट भी बहुत अजीब सा है मूँह में जाता हैं तो वो कोलगेट तो पेस्ट जब भी मूँह में जाता है तो बदबू आती है और जी मचलाने लगता है उल्टी जैसा मनो होता है